हमरा तऽ सब प्रकार के भोजन नीक लागैत अछि एकरा हम खूब मतलब की सब प्रकार के खाना मतलब की नीक लागे छै लेकिन जे अछि माछ भात हमरा सबसे नीक लागैया एकरा हम कते खाउ जते खा लिअ तते मतलब की खाय के मोन करै छै लेकिन सबसे बेसी मतलब की इएहे नीक लागे छै खाना तऽ सब चीज तऽ नीके होइ छै केकरो बेजाय नहि कहबै लेकिन जे माछ भात होइ छै से मिथिला के पारंपरिक खाना छै ई नीक लागे छै सब अगर कोनो बिबाहो मे बराती आबै छथिन तऽ जादातर सब माछे भात मतलब की खायब पसन्द करै छथिन